کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں شفا بات کر رہی ہوں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جی جو دیکھنے کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپئے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اور اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی بہت ہی ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا ہے اس کا ٹچ اسکرین سسٹم بہت اچھا ہے اور جو اس کا انٹرنل اسٹوریج ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپ جو ہے انسٹال کر سکتی ہوں اور جو اس کا اسپیکر ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے یہ یہ جو ہے بہت زیادہ جلدی چارج ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹری دو دو دن بعد ہی چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور میں اس موبائل میں اس موبائل فون سے کافی زیادہ خوش ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ